ہلو ہاں ہلو ہاں پرنسپل فاطمہ ماڈل اسکول پرنسپل ہاں ایسا ہے اگلے ہفتے میں میرے بچوں کا فیملی کے ساتھ تھوڑا سا ٹور جانا ہے تو اس کے لیے تین یا چار دن کی چھٹی ہم کو لینی تھی سوچا آپ سے بات کر لوں پہلے آج کل کیا مطلب نقصان کیا ہوگا کہیں ایسا نہیں نا کہ آج کل اسی ڈیٹ میں اگلے ہفتے میں کہیں یونٹ ٹیسٹ وغیرہ ہو اچھا ابھی ڈیٹ ابھی ڈیٹ آئی نہیں ہے چانس ہے کہ اگلے ہفتے میں اگلے ہفتے میں آ جائے کیا ٹھیک ہے لیکن جانا تو ضروری جانا تو ضروری تھا ٹھیک ہے لیکن اگلے ہفتے میں اگر ڈیٹ آ جاتی ہے تو ہم پلان کو کینسل کر سکتے ہیں لیکن ابھی مطلب کہ اگر نہیں ڈیٹ آئی تو جا بھی سکتے جا سکتے ہیں تب تو جا سکتے ہیں یونٹ دیکھ کر کے اگر ڈیٹ نہیں آئی اگلے ہفتے میں تو جا سکتے ہیں نہیں تو پھر اصل میں ابھی ڈیٹ آئی نہیں ہے تو پھر کینسل کر دیں گے تو ایسا ہو کہ اگلے ہفتے میں کریں تو اس میں ڈیٹ آ جائے تو پھر وہ بھی کینسل کرنا پڑے گا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈیٹ نہیں آئی تو ہم کو چھٹی مل سکتی ہے باقی اس کے بچے کا تو کور ہم کرا ہی لیں گے ہوم ورک ہوم ٹیوشن کرا کر کے جو بھی اس کا تین چار دن کا نقصان ہوگا لیسن سب کا کرا دیں گے اگر ڈیٹ آ گئی تو ہم کینسل کر دیں گے کوئی بات نہیں ہے چلیے ٹھیک ہے ڈیٹ آئے گی تو ہم کینسل کینسل کر دیں گے اگر ڈیٹ آ جائے گی تو باقی ٹھیک ہے یہی ہم کو تھوڑا سا جانکاری دینی تھی آپ کو میں کہا کہ دے دیتے ہیں